ہیلو زومیٹو کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں کیا میں کیا میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ میں اپنے میں آپ سے شکایت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے کون سا آڈر ڈلیور کیا ہے کیوں کہ میں نے جو کچھ بھی آڈر کیا تھا وہ مجھے ملا ہی نہیں بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کسی کا آڈر مجھے بھیج دیا ہے اور میرا آڈر کسی اور کو پہنچ گیا ہوگا آپ لوگ کیسی سروس دیتے ہیں یہ تو آپ کے ڈلیور مینڈ کی غلطی ہوگی یا پھر آپ نے میرا آڈر صحیح سے نہیں لیا ہے مجھے میرا پیسہ واپس کر دیجیے